मैंने सिम्पनी का कूलर लिया कूलर ठीक ठाक रहा पर उसके से पाँच दिन चला पाँच दिन बाद जो हवा आने चाहिए एग्जश्ट में वो आ नहीं रही उनसे ये कम्पनी से अच्छे तो हमारे ये सोहागपुर में मछली बाजार में बनते हैं सारिक खान के आगे एक घर है वहाँ बहुत अच्छा देते हैं भाई जान कभी भी मेरे एक्सपीरिएंस से तो ऐसा लगा के ब्रांडेड चीज लेना ही नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ सोहागपुर में बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं मोटर भी हैवी डाली जाती है उसकी बॉडी भी हैवी रहती है आज मेरे पास कम से कम बीस साल पुराना कूलर रखा है उसकी हवा अलग ही आती है ओह मटीरियल भी हैवी डला हुआ है पर आजकल के जो कूलर आ रहे हैं ब्रांडेड वो वो बात नहीं रही इसलिए मेरा एक्सपिएंस तो ये बोलता है कि अपने सुहागपुर से लेओ अच्छी बाॅडी बनाते हैं भाई जान लोग सभी बढ़िया बढ़िया बनाते हैं हवा भी अच्छी मिलती है और अपने लोकल में बनवाओ वो सही है